टाका बचबयके बहुत तरीका छै ओह तऽ बच्चाके आगा बढ़ना छै केना बढ़तय अइ तरहके बात छै बढ़िआँसँ पढ़ना चाहिये आगा बच्चाके साफ कहाँ छै हँ बढ़ाना चाहिये आगा बच्चाके तब ने भविष्य आगा बढ़य छै नहि तऽ आगा थोड़े बढ़य छै तब पीछे ने रहना ठीक रहय छै आगा बढ़ना चाही सबकिछुमे पैसो बचाना चाही खातामे जमा करना चाही फेर कथी खातामे जमा करय छै आओर बाद बाकी दस टाका कमबय छै तऽ ओहेमेसँ नओ पाँच टाका बचाके जमा करतय जमो करना चाही आगेके लिये सोचना चाही सब बात आओर सोचनाक चाही ने एक बार सोचिके तऽ किछु जमो करय छै किछु घरोमे रखना छै हर तरहके बात रहय छै आइ काल्हि बच्चो सब पढ़लो लिखलो छै सबकिछु करना छै

सबकिछु करना छै एहने ने रहना चाही सबकिछु करना चाही बच्चाके बच्चोके पढ़ाना छै मास्टरोके लगाना छै अलग अलग तरहके आओर ने सब किछु करना छै खर्चा हँ पैसो बचाना चाही जमो करना चाही सब चीज इसकुलोमे पढ़य छै बच्चा घरोपर मास्टर फेन पढ़बाबय छै बच्चाके सबकिछु कराना चाही पढ़ना लिखना चाही बच्चाके भविष्य आगू बढ़ना चाही सब तरहके बात छै तब ने भविष्य ठीक रहतय बच्चाके बच्चो आगा बढ़तइ तऽ ने थोड़े आगा बढ़ि जाइ आइज काल्हिके सब चीजके बहुत बहुत तरहके रङ्ग विरङ्गके बात खुललइए हँ हरेक तरहके सब अथी होना चाही आब ठीक छै हँ